खेळ म्हूण आमचे शरीराक आमचे शरीर फिट दवरतां आमचें तें आमचें जिवन बरें सुदरता आनी जीवनान खुब सुदार सुदार येता तेका लागून मोनीस काम बरें करुंक करुंक शकता खेळ स्कूलान बिन खुब प्रमोट करतां भुरगीं भुरग्यांच्या शिकपाकूच नु तांका खेळूय खेवपाक जाय